हॅं हेलो हॅं हेलो हेलो हॅं हम विजय महापात्रा बाजि रहल छी पत्रकार अहाँ के बजै छी के बाजै छी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कहू अहाँके गाम मे अस्पताल अछि कि नहि ओ अस्पताल जाइ छी तऽ की दवाइ तवाइ नहि देइया डॉक्टर ओ अहाँके गाममे डॉक्टर रहैया कि नहि अस्पतालमे ओ डॉक्टरो नहि बैसेया ओ तऽ तहन एतुका मरीज की करै छै ओकर इलाज केना होइ छै ओ गाममे अस्पताल रहैत अहाँ सभ सहरसा आ बरियाही जाय पड़ैया अच्छा ई कहू तऽ अहाँकेँ गाँवमे महिला डॉक्टरनी छै कि नहि महिला डॉक्टरनी ओ अहाँ सभ एकरा लए आन्दोलन भी केलियै लेकिन महिला डाक्टरनी नहि एतऽ अयलै सएह ने ओ अच्छा दवाइ एतऽ सभ मरीजके भेटैश्रछै कि नहि दवाइ

अच्छा एतऽ जे अस्पतालमे मुहँ देखन नहि ने होइ छै जे किछु लोक जे छै से एहन लोक अयलै तकरा दवाइ देलकै आ गरीब गुरबाके नहि देलकै ओ सभटा की भय जाइया अरे वाह कहैके मतलब अस्पतालक दवाइ मेडिकलमे चलि जाइया ने तहन त ई बड पैघ समस्या भेलै अच्छा एकरा लए एकरा लए अहि गामक जनता सभ की करै छै ओ हल्ला हन्गामा केलाके वावजुदो जे छै से व्यवस्थामे सुधार नहि होइ छै सएह ओ कहै के मतलब मरीजके सङ्गे डांँट फटकार भी होइ छै ने ओ एकर व्यवस्थाकेँ सुधार करेबाक लेल की सभ करै पड़तै ठीक ठीक छै अहाँसँ हम फेर बादमे गप करब ठीक ठीक छै